म्हाका जेवणाचें प्रकार करतना म्हाका महाराष्ट्रियन रांदची कूड सदांच आवडटा कारण महाराष्ट्रियन रांदचे कुडींत खूब प्रकार आसता आनी गोंय आनी महाराष्ट्र लागीं लागीं आशिल्ल्यान जेवणाचेर कांय परिणाम जायना मनशाच्या आरोग्याचेर कांय परिणाम जायना आनी अन्नाचे पदार्थ दोनी राज्यांनी लागीं आशिल्ल्यान एकूच प्रकारचें खावप जाता महाराष्ट्रियन जें रांदची कूड आसा महाराष्ट्रियन रांदची कूड ही गोंयच्या जेवणा प्रमाणें आसता तातूंन फक्त शीत आसता दाळ भात भाजी केन्ना केन्नाय नुस्त्याची कडी किंवां नुस्त्याची आमटी नुस्तें आसता भाजलेलें आनी बरोबर गोड पदार्थ आसता आनी आमच्यो भाकऱ्यो चपात्यो किंवां थालीपीठ म्हणा किंवां आमचें गोंयचें मटणाचें प्रकार किंवां चिकन शागोती रांदपाचें प्रकार हे गोंयान आनी महाराष्ट्रान एकूच भशेचे आसता म्हणून म्हाका सदांच रांदचे खातीर रांदपा खातीर महाराष्ट्रियन रांदची कुडीचे प्रकार चड आवडटात आनी रांदपाकय आवडटा आनी घरच्यांक आमच्या खावपाकय आवडटा